असांजे घर में सभु ख़बरूं ॾिसंदा आहिनि आजतक थियो या टीवी एंड थियो आजतक हिकिड़ो बढ़िया चैनल आहे कि सभु ॼणा ॾिसंदा बि आहिनि ऐं सुठो बि लॻंदो अथनि मूंखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे ऐं मुंहिंजे दोस्तनि खे बि ॾाढो सुठो लॻंदो आहे इन्हीअ कारणु सुठो लॻंदो आहे कि हुन में जेको बि हूंदो अथनि सही ॿुधाईंदा आहिनि ग़लति कुझु न ॿुधाईंदा आहिनि उद्योग पति हुजे या नेता हुजे सभिनि खे शिफ्ट ते ॿुधाई ॿुधाए छॾींदा आहिनि ऐं ख़बर सभिनि खे ॿुधणी खपे ऐं मेन ॻाल्हि हीअं आहे कि पहिरों असांजे घर में दादा थियो या परदादा थियो पहिरों अखबार पढ़ंदा हुआ पर धीरे धीरे करे टीवी आई पोइ कलर टीवी आई पोइ मोबाइलियूं आहियूं त जंहिंमें कलाक नवें खां ॾह ताईं ख़बरूं ॾिसंदा आहिनि आजतक में सौ सौ ख़बरियूं ॾेखारींदा आहिनि तंहिंमें हिकु हिकु ॿिनि ॿिनि सैकेंडनि में सभिनि लाइ ख़बर ॿुधाईंदा आहिनि ख़बरियुनि में अॼु कल्ह हिते ॾाढा था हलनि देशी विदेशनि में हिते में सोण बि थो वधे त महांगाई बि थी वधे त असांखे बि पंहिंजे ख़बरियूं ॾिसी ॾिसी करे ऐं पंहिंजे लाइ बि ॾिसणो खपे कि असां पंहिंजे घर लाइ छा करिणो खपे ख़बर ॾिसणी ज़रूरी आहे ज़रूरी आहे अॼुकल्ह ख़बरूनि सां ई असांखे पतो थो पए कि दुनिया में थे छातो आख़िरि ख़बरूं ज़रूरी आहिनि ॾिसणु तव्हां खे बि ॾिसणु खपनि सभिनि खे ॾिसणु खपे मां पंहिंजे दोस्त यारनि खे बि चईंदो आहियां भई ख़बर ॿुधो महांगाई केॾी वधी आहे शेयर बाजार कीअं थो हेठि मथे थिए शेयर बाजार जे बारे में बि ॾाढो ॿुधाईंदा आहिनि आजतक में ॾाढो बढ़िया खेॾंदा आजतक में जेको बि हूंदो आहे सभिनी खे नेता जी पर नेता हुजे दादा हुजे सभिनि जे लाइ उद्योग पति हुजे सभिनि जे लाइ ॾेई छॾींदा आहिनि जेको बि शिफ्ट ते चइणो हूंदो अथनि